दाव आबादनि फालांगियाव सुबुंफोरा सरासनस्रा गोबां जेंना बिदिनो जुजिनो गोनां जायो दाव आबादा ओरैबायदि माबा मोनसे माने बुंनो थाङोब्ला मोजां बेरा फारसेथिं नाथाय मोनसे गिख्रंथाव महरावबो समाव लायो आं जेब्ला दाव फालांगि खालामदों दाव आबाद पउल्ट्रि फार्मिं जेब्ला आं खालामो अब्ला गोबां आं बेमारफोर दावनि बेमारफोर जा भुगिनो गोनां जादों आरो बेल' नङा दावखौ फिसानिफ्राय फिसियोब्ला खारेन्तनि जोबोद गोनांथि जायो मोब्लिबनि जोबोर गोनांथि जायो जाय मोब्लिबखौ जों दिनै बेफोरबायदि बोथोरनि गाज्रियाव जेनेबा बोथोरफ्रा जेब्ला बारहावा बारहुंखा सार'न्थाय बेफोरबायदि गावनाय बोथोर जायो दैज्लां बोथोर जायो बिसोरसो अब्ला जों बेफोरबायदि दाव आबादखौ फिसिनो माने बेराद माने गिख्रंथाव मोनसे परिस्थितियाव फैयो आरो जे दाव बिदि जों दाव फिसा लाबोगोन दावनि माने दाव फिसा जे दाव फिसा फिसाखौ जों फिसानिफ्रायसो गिदित खालामनांगौ जायो नालाय जों बेखौ दाव फिसा लाबोबाय बेयाव जों खारेन्तनि गोनांथि जायो बेखौ माने हिउमिदिति माने हिउमिदिति माने बिदुं होनानैसो जों माने बेनो माने मोनसे गुदुं मोनसे बिदुं होनानैसो जों बेखौ खांनो गोनां जायो आरो दा बेल' नङा बेखौ गुदुं खालामना खांनानैसो फेदेरनो गोनां जायो बेल' नङा आरो जोंहा दङ बेनि थाखाय भेक्सिनफोरनि गोनांथि जायो जे भेक्सिनखौ जों उन्दै समाव होयो आरो देरब्ला होयो माने खेबथामसिम जों बेखौ भेक्सिन मेन्तैन खालामनो गोनां जायो आरो आरो बेल' नङा गोबांथा एन्तिबाय'तिक एन्तिबेक्तेरियेलफोर बे बे दाव फिसाफ्राव बिदिनो सरजाबनो हमो जाय बेमारखौ जों जोबोद गिख्रंथाव होन्नानै हमना लानांगोन बेफोर बेरामा मासे दावनियाव जाब्लानो माने गासैबो दावनियाव बेफोर गासिबो बेरामा सन्देरखाजोबो आरो जायनि थाखाय जों बे बे दाव आबादफ्राव माने एक्सपार्त मानसिफ्राबो समाव गोबांथार फैलार जानो गोनां जायो मानोना बे मोनसे जिबिद मोनसे लाइफ बुस्तु नालाय बे बे जिउ गोनां बुस्तुजों माने माने बेखौ गोथांयै लाखिबाय थानांगौबा बुहुद माने मोनसे सान्नो गोनां बुस्तु आं आंनि निजेनो मोनसे गोबां मोनसे एक्सपिरियेन्स दं दाव आबादाव बे दाव आबादखौ आं मोनसे समाव लाबोदोंमोन नाथाय बे दावआ बेमारफोरजों भुगिनो गोनां जानानै गोबां गोबांथार रां आंहा लस जानो गोनां जादों आरो मुलाम्फाया दं दावनि मुलाम्फाया दं जे दावखौ नों आबाद खालामोब्ला जों गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो दाव आबादनि बेरामफोरा जेरै रानिखेत बेमार होनो आरो माखासे खाना खानि जायो बेफोर दावफोरा बेखौ जोङो भेक्सिन होना थिक खालामनो हायो आरो आरो बेल' नङा

गाज्रि मोनदांथिया जाहैबाय बे जुनारनि गाज्रि मोनदांथिया जाहैबाय बे जुनारा जाहैबाय मासे दावआव जुदि बेमार जाबाय अब्ला गासैबो दावा बेमार जानो हमो

रिक्सब्लाबो जों उफाय गैया जों दाव आबादखौ खालामनाय हिसाबै जों बेखौ माबोरै माने त्रितमेन्त खालामब्ला माबोरै जों जोथोनै लाखियोब्ला बे दाव आबादाव जों साक्सेसफुल खालामनो हागोन मोनसे जाखांनो हागोन माने बेखौ जों सिन्ता खालामनानै जों मावनो गोनां जायो आरो जेब्ला आं अबावबाफोर थाङो अब्ला आंनि न'खरनि मानसिफ्रा बे दाव आबादखौ दाव पउल्ट्रि आंनि जे बे फार्म दाव फार्मखौ बिसोरो नायो जोथोन लायो आदार होनाय दै होनाय मुलि दौनाय मुलि बा मुलि दौनाय गासैबो बिसोरनो जोथोन लानानै माने थिग खालामो आरो आं गैयाबाबो गैयिनि समाव बिसोरो आंखौ सहाय खालामो बेजोंनो जों बे दाव आबादजोंनो पउल्ट्रि फार्मिंजोंनो जोंनि न'खरा माने थांनानै थायो आरो नांगौखिनिखौ जों बेजोंनो जों संनानै लानो हायो आरो